औ माया मा खबर जोङो अकजिलियेम अकजिलियेम आव हाबो खोदोमथला अकजिलियेम आव

अकजिलियेम आव बे फाइब फाइबनिफ्राय सेभेन सिम आ एक हाजार नामा आंफ्राय आं उनदै फोरनिखौ मोनथिला सयस' ना साथस'खोमा हसथेल दोनोबा बेहाय सिस्थार फोरजों मोजां रायलायबा मोनगोन थ' हसटेलाव दोननानैबो फोरोंनो हायो आमफ्राय थिउसन फोरबो लानो हायो नोङो खाथियाव माबा बा मोजां आनो बरथमान सिस्थार फोराथ' मोजां गायेद खालामो आरो क्लास थिसार फ्राबो एसे मोजां गोजा नालाय फरायनाया बरथ'मान थिगयैनो दं लाबोबालाय मोजां जायगायावनो नोंहाबो

औ औ सिस्थार हाथरखि जों रायलायबा मोनगोन बियो एदमिसनखौ दखुमेनथसफोर लानानै थांबानो जाबाय औ औ बे माबा आरो द्रेस सुहोनाय लेखा बखनायाव फैसाया एसे थाङो एदमिसना लाय बारा माबा नङा जोंना थ' नानिना लेकायावनो थिन हाजार सारिस' थांखादों आरो एदमिसनाव नो सारि हाजार माबा आदस' थांदों आङो सिस्थार फैसा दिउ खौ मानलि हैया बाबो सिस्थार फोरजों रायलायनानै दाख्लि फरेकाखौ होहो थनाय जाबाय बाखि बाबो मानियो सिसथारफ्रा आरो खेटलिक सार्स फोरनिखौ एसे माबा खालामो मानियो औ माने एसे हैथ'नो हायाबाबो जेबो फ्रब्लेम देखाया आरो मोजांखौनो मोनदों आङो ओंखायनो आर नानियाथ' जोंना नारसारिनिफ्रायनो फरायनाय नारसारिनिफ्राय नो फरायदों जोंना नानिया ओंखायनो आङो बिदिनो मालाबा एदमिसन थाइमफोराव फैसा मिलायाबाबो एप्लिकेसन होनानै रायलायनानै दोनथ'यो आंफाय खेबसेनो ज' बिदेनो दस बार' हाजार जाबा हैयो बिदि आरो नोंबो बहाय लाबोबा बिदिनो सुबिदा मोनगोन

औ औ औ दे फैनो लाबोबानो जाबाय औ दोनथ'नोसै होनबा दे